दिक्खेआ जाए ते अज्ज दी गल्ल कीती जाए ते न्यूज पेपर अजैंसी दी ते में अपनी गल्ल करां ते निक्के होंदे अखबार पढ़नां शुरु करदे हे सारें कोला दा पैह्ला कम्म होंदा हा अखबार पज़ाना ते पेपर दी तैयारी कीती ते उसले बी स्हानू कताबां तुप्पनियां फिर रोज़ दो त्रै अखबारां लगानियां हिन्दी दी बी लगानी अंग्रेजी दी बी लगानी सी ऐस आर लगानी फिर कटिंगां कट्टनियां फिर तुप्पना कोई मैटीरियल तुपनी होई ते फिर ओह् तुप्पी तुप्पी तुप्पनी फिर करनीं पर अज्ज कल में दिक्खनीं कि एह् जेह्ड़ा यूटयूब चली पेआ एह् जेह्ड़ा अलैकट्रानिक मिडिया चली पेआ छड़ा गुगल बिच्च इक बर्ड़ पांदा सारी हिस्ट्री आई जंदी ते बड़ा अच्छा लगदा ते असें ते बड़ी मेह्नत कीती ही पैह्ले ते इयो अखबार च गै नमीं खबर पढ़नीं ते पूरी कटिंग कट्टियै संभाली लैनी कोई किताब पढ़नी एहे में दिक्खेआ दो त्रै साल दा जेह्ड़ा ट्रांसफर्मेशन होआ ऐजुकेशन सिस्टमच एह् बड़ा इ निराला हा दिक्खेआ जाए दो ज्हार बीह् तक बच्चे पढ़दे हे एह् आनलाईन सिस्टम जिसले आया करोनां दे बाद ऐजुकेशन सैटअप गै पूरा चेंज होईया सारा गै ऑनलाईन होईया हर चीज़आन लाईन होई गेई हर चीज़ आन लाईन होई गेई बच्चें दे मैराथान शुरु होईये में इक मज़ेदार गल्ल सनानी आं मेरे बेटे दे दसमीं दे पेपर होए ते में उसी आखदी ही चल हून बैठियै रिवाईज़ करी लैन्ने आं ते ओह् हैडफोन लाईयै बैठे दे हे ते आखदा मम्मा तुस जाओ मेरी तिन्न घैंटे दी मैराथन चला दी ऐ जेह्दै च मीं इनैं सारा गा स्लेबस रिबाईज़ कराई ओड़ना में सोचां की त्रै घैंटे च इनैं सारा सिलेवस इसी कियां रिवाईज़ कराई ओड़नां में अऊं उसी आक्खेआ चल में बी तेरे कन्नै बेही जन्नी आं अहैं अच्छा बैठी जाओ मम्मा तुस बी ते में दिक्खेआ उस त्रै घैंटे च उस टीचर नै बाकय गै सारा सिलेबस कवर कीता ते में जिसलै उसी पढ़ान बौह्नीं तां कुतै फसी जन्नी तां आखदा मम्मा कोई गल्ल नी गुगल च तुप्पी लैन्नेआं और सच गै उस ना गुगल ते अज्ज कल परमात्मा बनी गेदा कोई बी चीज़ तुस गुगल कोला दा पुच्छो ते गूगल कोल ओह्दा जबाब ऐ अस ते तुप्पी तुप्पी तुप्पी इक चीज़ तुप्पदे हे कताब च अध्दी मिलदी ही फिर दुई कताब च तुप्पदे दे हे फिर घैटों लाईबरेरी च बैठदे हे ते फिर जाईयै साढ़े कुतै नोटस कंपलीट होंदे हे उतारनां लिखनां पर अज्ज दी अगर में गल्ल करां ते मीं लगदा एह् दो ज्हार बीह् दे बीद बच्चें दी लिखनें दा कपैस्टी तां मुक्की गै गेदी मीं लगदा नी ऐ कि ओह् दस पेज़ बैठियै लिखी सकदे न पर हां उनेंगी कुछ पुच्छो ते पता बी उनेंगी सारा होंदा एह् टैकनॉलजी नै स्हानू कुतै ना कुतै टेकअवर करी लेआ ऐ पर इस शिफ्ट च शायद बड़ा अच्छा बी ऐ ते इक तरां कन्नै बड़ा बुरा बी ऐ हर बक्त ओह् हैडफोन लाईयै सुना दे पता नी ओह्दा दमाक पर केह् असर होंदा ऐ पता नी ओह्दा कन्नैं पर केह् असर होंदा ऐ ते इस शिफ्ट च हून अपने अपने प्राजैंट कान्ज ऐं इसदे मीं लगदा ऐ बच्चें दी रिडिंग हैबिट चली गेई अखबारां पढ़नें दा मज़ा चली आ ओह् जेह्ड़ी सवेरै उट्ठियै हैडलाईन पढ़नी ही ओह्दा मज़ा चली आ क्योंकि हैडलाईन अस फोन उप्पर फेसबुके पर गै दिक्खी लैन्नें ते सवेरे अस उऐ जिसले अखबार च हैडलाईन पढ़ने ओह् ते परानीं होई जंदी ते एह् कुछ मज़ा अज्ज कलदे बच्चें गी ते चाही दा गै नी एह् अज्ज कल जेह्ड़े बलॉगस ब्रॉड़कासट बड़े अच्चे बी हैन में दिक्खनीं बड़ी बड़ी अच्छी जीनकारी बी दिंदे कोई कोई बलॉगस में दिक्खनीं हिस्ट्री दे बारे च बनांदे न कुछ ब्राड़कास्ट करदे न इन्नी मती गल्लां बोलदे न इन्नी शैल कुछ कुछ गल्ला दिल गी अच्छियां बि लगदियां बंदा बड़ा कुछ सिखदा बा में ते इयो दिक्खनीं कि टैकनॉलजी अच्छी बी ऐ कुछ कुछ चीजैं च अच्ची बी ऐ कुछ कुछ चीजैं च बुरी बी ऐ दिक्खेा जाए ते इलैक्ट्रानिक मिडिया नै पेपर बर्क गी खत्म करी ओड़ेआ हून जेह्ड़े न्यूज दे प्लेट फार्म आईये हर तरफ सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ अज्ज दा हैडलाईन पाओ तुस फोन उप्पर ते तुसेंगी सारे जहान दी खबर हर पास्से दी पूरे बल्ड बाईड़ दी तुसेंगी उस्सै पर मिली जानीं जेह्ड़ी तुसैं तुप्पनें दी जरूरी नी पर उऐ अस सोचनें साढ़े टाईम च इस न्यूज़ सवेरे जिसले अखबार आंदी ही ते बड़ी तसल्ली कन्नै पढ़दे हे जां रातीं अट्ट बज़े दूरदर्शन दियां खबरां आंदियां हां ते ओह् सुनदे हे ते ओह्दे च बी स्हानू पूरी खबर नी मिली पांदी ही पर अज्ज ते बड़ा मज़ा ऐ ते बड़ा अच्छा सिस्टम होईया बड़ा अच्छा लगदा दिक्खियै कि अज्ज साढ़े बच्चें कोल बड़ी स्पोट ऐ इस चीज़ दी उनें कुसै कोल उ'नेंगी कताबां तुप्पनें दी जरूरत नी ऐ अगर कुतै फसी जंदे न कुछ नेंई समझ आंदा तां ओह् फोन पर फटाफट दिक्खी लैंदे न एह् ते मींअच्छा गै लग्गेआ